आइके भारत हमरा सबके भारतमे पर्यावरण जे छै जेना गाछ कटि गेल जङ्गल कटि गेल बहुत स्वस्थ हवा छै ओ नहि छै जे हवा नहि छै जेना जङ्गल कटलक तऽ पोखरिमे डालि देलक कचरा कोन लायल तऽ पोखरिमे डालि देलक एहि सबसे कनी कचरा उत्तपन्न भऽ जाइत छै आओर गाँव घरमे जेना बीचमे जेकर गुटमे गाँव छै पानि निकलऽ के कोनो गर नहि छै ओ प्रकारसँ कचरा भऽ जाइत छै आओर इएह कचरा फेर पानि सड़ैत सड़ैत बदबू देबऽ लागल एहिसँ स्थिति सबके गाँवमे बहुत जादा खराब भऽ जाइत छै आओर मौसमके हिसाबसँ गाँव ठीके छै आओर कचराके माफिकमे जेना कचरा भऽ गेले गाछ कटलहुँ तऽ पोखरिमे गिरा देलहुँ कचरा बाजू बाजूमे कितनो तऽ पानिएमे दऽ देलहुँ ओएह सब छै आओर पर्यावरण ठीके कहब जेना कचराके बहुत जादा जङ्गलात छै आओर जङ्गलात साफ होइत छै तऽ हवा बहुत सुन्दर छै बिहारके छै हवा हवा शरीरमे लागल तऽ केहनो तबियत ठीक भऽ जाइत छै आओर पर्यावरण मौसम बहुत सुन्दर रहल जेना जाड़ गरमी दुनू रहल आओर छओ महिना जाड़ छओ महिना गरमी एहि प्रकार से हमसब रहैत छी छओ महिना स्विटर पहिरलहुँ छओ महिना बिना स्विटरके चललहुँ तऽ पर्यावरणमे मौसम हमरा सबकेँ